ॻाइण जी ॻाल्हि कयां त मां उणिवीह साल खां सिंधी गाना ॻाईंदी आहियां उन में झूलेलाल जा गाना बि ॻाईंदी आहियां हिंदी भॼन बि ॻाईंदी आहियां ऐं सिंधी लाॾा बि ॻाईंदी आहियां ऐं कंहिंजी शादीअ जे मौक़े ते हुजे या कंहिंजो जनमु थियो हुजे त ख़ासि करे उते असां ग्रुप वारा सभु ॻाइणु वेंदा आहियूं ऐं हिकु ॿिए जे साथ सहकार सां असां प्रोग्राम बि कंदा आहियूं जीअं त चेटी चंड जो प्रोग्राम थो थिए कंहिं भॻवान जूं जनमु ॾींहुं थो थिए कंहिं ॿार जो जनमु थो थिए कंहिं माण्हू जो जनमु ॾींहुं थो थिए त उन ते असां सिंधी गाना ॻाईंदा आहियूं हिंदी भॼन बि ॻाईंदा आहियूं सिंधी झूलेलाल जा गाना बि ॻाईंदा आहियूं त मां उणिवीह साल खां हीअं ॻाइण जो सिखंदी पए थी अचां उन में उन में गॾु हार्मोनियम बि मां गॾु वॼायो आहे ऐं मूंखे थोरो प्रैक्टिस बि आहे त मां माइक में स्टेज ते बि ॻाए सघंदी आहियां ऐं प्रोग्राम में बि वेंदी आहियां ऐं कंहिं प्रतियोगिता में बि भाॻु वठंदी आहियां ऐं ॻाइण में मूंखे सभिनी खां वधीक ख़ुशी थींदी आहे छो मूंखे सुर सां ग ॻाइणु ऐं ख़ासि करे कंहिं भॻवान जा गाना ॻाइणु इलाही वणंदो आहे उन में असां सभु ग्रुप वारा पहिरियां तियारी करे वेंदा आहियूं जीअं त सभु ग्रुप वारा ॻाइण वारा वॼाइण वारा वॾा नंढा पहिरियां गॾिजंदा आहियूं सभु सामान जो सम्झंदा आहियूं ऐं असां घट में घटि ॾह या पंदरहां गाननि जी लिस्ट ठाहींदा आहियूं ऐं पोइ अॻिते वञी असां प्रोग्रामनि में ॻाईंदा आहियूं त असां हिन हिसाब सां हुन गाने खे बि चूज़ करे अलॻि अलॻि टाइम ते विरहाए करे गाना ॻाईंदा आहियूं